हमारे देश में स्वास्थ्य सेवा अभी बहुत आगे चल रही है पहले बच्चा बीमार हो जाता था लेकिन डाक्टर का की सेवा उपलब्ध नहीं कराई कराई जाती थी कई बार तो ऐसा होता था कि बच्चा अंतिम साँसे ले रहा होता था फिर भी डाक्टर नहीं मिल पाते थे एक हास्पिटल बड़े हास्पिटल में चार डाक्टर रहते थे कुछ डाक्टर तो आपरेसन थिएटर से बाहर निकलते थे तब तक दूसरे प्राणी की जान निकल जाती थी और आज ऐसा हुआ है कि हर हर नुक्कड़ पे एक छोटा सा हास्पिटल खोल दिया गया है जहाँ पे छोटी मोटी बीमारी को लेकर जाकर वहाँ पे कोई नर्स डाक्टर छोटे डाक्टरों से अपना थोड़ा सा ईलाज करवा लिया जाता है ज़्यादा सिरियस यदि पेसेंट है तो उनको बड़ा हास्पिटल में रेफर किया जाता नहीं तो छोटे हास्पिटलों से ही पेसेंट अपने घर आ जाता है और कुछ थोड़ी सी दवाई गोली खाके ठीक हो जाता है और पहले आजकल कुछ सेवाए आंगनवाड़ी के द्वारा दे दी जाती है कुछ आंगनवाड़ी द्वारा कुछ बच्चों को सेवाएं मिल जाती है कुछ माताओं को सेवाएं मिल जाती है स्वास्थ्य में बहुत आगे बढ़ चुका है हमारा देश